औ नों बबेयाव दं

ए गायनायालाय बुरजा गायदों हा थानायखिनिखौ गायजोबबाय माथो खालामनो

ए

गायथाराखैसै आरो जोंना गायजोबदों एसेल' खरसा थाङाखैआनोलाय गायनायाव जोंना हाब बुंनांगौ आलि खोनायनिफ्रायनो हाजिरा आलि खोनायनिफ्रायनो हाजिरा सद्थ'र आरसिसो थांदों खरसायानो हाजिराया बे सावथालफोरनो थिनस'खौनो हरनाय जाबाय आरो जोंनि गामिनियाथ' आरायस'नि बारायखायाखै आरायस' होबाय बिसोरनो आगोल जोंनिखौ हमबाय ओमफ्राय उनाव जोंनिया सोलाबलाना बर'फ्रा ओमफ्राय सावथालफोरखौ हमबाय आङो सावथालफोरखौ हमनानै माबाबाय आलि खोनाय बर'फोरजों

आरामानो जादों होनबालाय

माथो खालामबावनो जोंना गिलौ बालौ थांथारदोंहाय गायनायल'वा जेबो नंबावा हालेवनायानो थेक्थ'र गिदिर होग्रोनायानो फिननै होनाय जादों ना दे जाबाय दोनथ'दो